मिगी मशीन चलाने दा बड़ा जियां की मेरे घर मेरी दादी जेह्ड़ी ही ओह् बाकी उनें सलाई करदियां ही ओह् बड़े ही ज्यादा कपड़े बगैरा सींदियां रैंदियां ही ते उन्दे कोला मेरी मम्मी ने सिक्खेआ ते उनेंगी दिक्खी दिक्खियै मिगी बी बड़ा चा आंदा हा की मैंमी कपड़े सीआं नमें नमें डिजैन दे पां ते मिगी होंदा हा कि मैंमी करां जिल्लै ओह् मशीन चलांदे हे मिगी मन करदा हा कि मैंमी चलां ते एह् मिगी दिक्खी दिक्खियै मेरा बी बड़ा होएआ कि मैंमी इक्क दिन अपना कोई कारोबार शुरू करना ऐ ते हुन मैं अपनी मम्मी कोला सिक्खनी हुन्नी जो बी सिक्खनी हुन्नी ते रेहा कोई गल्ल कि मैं एह् अज्ज कल्ल जेह्ड़़े बड़े लोक नेट उप्पर दिक्खी दिक्खियै फोना उप्पर दिक्खी दिक्खयै सिखदे ते मेरा ओह् कोई ओह् हन्नी ऐ मैं जुद्धरा मिगी थ्होए में उद्धरा सिक्खी लैना सिक्खी लैनी हुन्नी ते रेही गल्ल मिगी सिक्खने दा बड़ा ही चा ऐ ते मैं आंढियें गोआंढियें कोला पुच्छी पुच्छियै नमीं नमीं चीजं सिक्खने दा बड़ा ही शौक ऐ मिगी मिगी दिक्खना हुन्ना कि हुन मेरी जेह्ड़ी बी मशीन ऐ में कोशिश करनी कि अपने मशीन दे बारे च पूरा पता करां किन्नां कुद्धरूं खुलदी किन्नां होंदी हर इक्क चीज दे बारे च पता करना चाहन्नी आं ते मैं अपने अपने कपड़े बी बड़ा सिक्खनी हुन्नी में में अपने नमें नमें जो बी एह् आंदे कि कपड़़े सीने बगैरा जो बी हुन्दे ते एह् में अपने जुत्थै मिगी नेईं पता चले ते मैं अपने बड्डें कोलां पुच्छनी होन्नी आं अपने मम्मी कोला सिक्खनी हुन्नी आंढियें गुआँढियें कोला पुच्छनी होन्नी कि कियां करदे कियां नेईं करदे सारा कुछ उंदे कोला पुच्छी पुच्छियै जुद्धर मिगी नेईं समझ आए मैं अपनी मम्मी कोल जन्नी मेरी मम्मी मिगी समझांदी ते मिगी बड़़ा मजा आंदा एह् सब करने दा ते मिगी नां जदूं कदें कदार मेरी मशीन बी खराब होई जंदी नेई चलदी मेरे कोला पर ओहबी मेरी मम्मी मिगी समझांदी की बच्चा इंयां नी ते इयां चलांदे ओह् करनी इयां करना कियां कट्टदे कियां करदे ते मिगी बड़ा मजा आंदा मिगी बड़ा ही मजा आंदा की मैं बी अपने हत्थ सिद्धे करां ते भाई रेही गल्ल कपड़े ना सीने दी ते मिगी बड़ा मतलब होंदा कि में कपड़े सीआं अपने कपड़े तैयार आपें करां ते मिगी बड़ा गर्व ऐ अपने उप्पर की मैं अपने कपड़े आपे करी लैनी ते जिंदे नेईं बी होंदे न मैं सारें दे करनी ते मिगी शोक ऐ मेरा निक्के हुंदे दा चाह् हा की मैं अपने सारें दी मदद करां ते हुन भाई जित्थे मिगी नेईं पता चलदा ते मैै अपनी दादी कोलां पुच्छनी अपनी मम्मी कोलां पुच्छनी हुन्नी अपक्नी ताइयें चाचिएं कोला पता करिये पता करनी हुन्नी कि एह् कियां करदे बाकी रेही गल्ल जुत्थै नेई समझ आए उंदे कोला बी नेईं समझ आए ते फेर मैं फोनां चूं पता करनी हुन्नी फोना च दिक्खना फोना च दिक्खी दक्खिये फिर उसी शैल करियै पढ़ना दिक्खना सुनना शैल करियेै दिक्खी दुक्खिये फिर ओह् आपूं तैयार करना शैल कटिंग शटिंग करनी ते कट्टी कट्टियि तैयार करना आपूं मिगी मजा आंदा की कोई मिगी कोल बैठिए समझाए फिर में ओह् कट्टां बड्ढां फिर ओह्दा तैयार सूट करां फिर मिगी बड़़ा मजा आंदा इयां रेही गल्ल कि फोना पर ते फोना पर मिगी पूरा स्हेई पता नेई चलदा मिगी जिल्ले तर कोई मेरे कोल नेईं बौह्ग ते में नेईं करी सकनी ते एह्दा ऐ की मेरी जेह्ड़ी मम्मी ऐ ते मेरी मम्मी ने बड़ा ही योगदान दित्ते दा ऐ मेरे उप्पर ते मेरी मम्मी मेरे कोला बैठियै मिगी पूरा समझांदी कि बच्चा इयां नी इयां कट्टदे इयां सींदे इयां करदे ते मेरी मम्मा ने मेरी जेह्ड़ी मम्मी ऐ ते ओह् पूरा सनांदे कि बच्चा सलाइयां सिद्धियां होनियां चाहिदियां एह् इयां गलत होआ दी एह् सब ते भाई मेरी मम्मा ने मिगी बड़ा शैल तैयार कीते दा ते मैं जो बी ऐ ते मेरी मम्मी ने मिगी सखाया कियां करदे फिटिंग फुटिंग दे बारे च बी पैहले लोग होंदे हे कि फिटिंग बी नेई आंदी ते भाई मेरी हुन फिटिंग शुटिंग दी जेह्ड़ी सिस्टम होंदा ओह् सारा समझ आई गेदा कि कियां फिटिंग लैंदे लोग कियां नाप लैंदे लोकें गी हल्ले तक्क स्हेई नाप लैने बी नी आंदा ते में नाप दिक्खी दिक्खियै नाप सिक्खी लेया जेल्लै मेरी मम्मा लोगें दे कपड़े सींदी ही कुछ नाप लैंदे ते मिगी बड़ा चाह् आंदा की मैंमी किसे दा नाप लैं ते मैं बी नमां नमां शुरू करां नी की अपनी मम्मी दा नाप नूप लैन्नी हुन मैं भाई अपनी मम्मी दे कपड़े कुपड़े सीनी ते सारे आपूं नाप लैन्नी नमें नमें डिजैन सिक्खने दा मन करदा मन करदा की मैं अज्ज एह् करां कल ओह् करां ते भाई हुन मैं करी लैनी हुन्नी जो मजा मिगी कपड़ें च ऐ और कुते मजा नी आंदा मिगी मशीन चलाने च ते कपड़े सीने च मैं बड़ा मजा आंदा ते मैं सब दे पैहले जेह्ड़े कच्छे होंदे उंद्धरा शुरू कीता हा में सब तूं पैहले कि भाई आखदे की सबतूं पैहले बड्डी चीज गी हत्थ नी पाना चाहिदा मैं सबतूं पैहला कच्छे उप्पर हत्थ पाया ते मैं ओह् सीने शुरू कीते नाड़े हुंदे जेह्ड़े नाड़े आखदे नाड़े सीन लम्बे लम्बे नाड़े सीने टाइप ओह् सीनियां शुरू कीतियां भाई हुन उद्धरा शुरू कीते ते हुन में सूटें उप्पर आई गेई आं ते हुन बल्लें बल्लें हर चीज सीआं नी आं ते कुसै कोई सूट साट होए मैं ओहबी सारे खड़े करी लैन्नी आं ते बाकी मेरी मम्मा जुत्थे मिगी नेईं समझ आए ते मैं अपनी मम्मा कोला पुच्छी लैन्नी ते बाकी होर मिगी कक्ख नी चाहिदा बस मिगी एह् ऐ की में अपना जो मेरा ओह् ऐ सिलाई आह्ला कम्म ऐ ओह् चलदा रवै ते होर नमें नमें फोना परा ते अज्ज कल्ल बड़े ज्यादा होई गेदे की तरीके होई गेदे कि आं भाई अज्ज इयां सिक्खना कल उयां सिक्खना ते मेरा जेह्ड़ा बड्डा भ्रा ऐ ओह् मिगी फोना चूं कड्ढी दिंदा ते में दिखदी रौहनी ते रेही गल्ल कोई आखदे कि इक्कै जेह्ड़ा इक्कै मेन चैनल होंदा ते ओह् मेरा नेई होवे मेरा इक्कै चैनल इक्कै चैनल नेई रक्खेआ मेरे जित्थे मिगी स्हेई लग्गे मैं उद्धरा दिक्खना ते उद्दरा सिक्खनी हुन्नी बस्स इयो ऐ मेरा